म्हजें नांव आंद्रे नोराना हांव सत्तावीस जुलाय दोन हजार तीनान जाल्लो म्हजे बापायचें नांव एडवड नोरोना आनी मायची नांव प्रिया नोरोना हांवे डॉन बॉल्को स्कूलान म्हाज्या धावी इकरावी आनी बारावी केलां आतां हांव म्हाजे ग्रेजुयेशन गोवा युनिवर्सिटीन कोरता थंय हांव म्हाज्या इट्रिगेटेड मास्टर्स इन डेटा सायन्स कोरता म्हाका एक धाकली भोयण आसा ती ताजी नांव निकोल नोरोना ते आतां ताजी धावी करता म्हाका वायलन वाजोवपाक गिटार वाजोवपाक खूब हांव ते वाजोयतां आनी म्हाका कांतारुय कोरपाक आवडटा म्हाजी भयणूय कांतार कोरता आनी ते वियोलां वाजोयतां